दा जोंनि ओनसोलाव बिमानि जोथोन आरो खुदियानि जोथोननि सुबिदाया मोजांखौनो बुंनांगोन आगोलनिख्रुइ नायोबाथ' बेराद खममोन आगोलावहाय जोङो जोनोम होनो थाखाय बिमाफोरनो मोजां सुबिदा होनो हायामोन आरो जोनोम जाखांनायनि उनावबो उन्दैफोरखौ जोथोन लानायनि थाखाय मोजां सुबिदा मोनामोन थोजासे सुबिदा मोनामोन नाथाय लासै लासै दा जोंनि जायगायावबो मेडिकेल नि फेसिलिटि या बांनो हमबाय दा बेनिखायनो जोनोमगिरि बिमा आरो जोनोम जानाय खुदियानि जोथोनखौ जोङो मोजाङै मोजां लानो हानाय जाबाय सिगाङावहाय जोङो उन्दैनि उन्दै गोरलै समाव जानाय बा मेडिसिन बेफोरनि सुबिदाया थोजासे नङामोन एखनबा मोनसेखौ मोनो एखनबा मोनसेखौ मोना आरो बिमानि बेलायावबो बिदिमोन जोबोद माने खम बिबांनि मेडिसिन आ साप्लाय जायोमोन दा मेडिसिन नि साप्लाय आ आगोलनिख्रुइ गोबां सुबिदासिन जाबाय आरो थानायनि जानायनि सुबिदायाबो बांसिन जाबाय बेनिखायनो आं सानो दा जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि देहाफाहामसालिफोराव बिमानि जोथोन आरो खुदियानि जोथोननि सुबिदाया जोबोद मोजांसिन जाबाय